विद्युततायेचे धोके म्हणजे हाय वोलटेज जर जाली जाल्यार घरांत कितें करपाचें म्हणजें हाचे कितें कितें धोके आसात थोडे धोके म्हणजे म्हजे जें लक्षांत येता तें एक म्हणजे जर घरांत हाय वोलटेज जाली घरांत जें कितें वस्तू आसात त्योच तांकां सगळ्यांक मार बसूंक शकता मदींच आतां टिवी म्हणा किंवा आनी कितें म्हणा हांकां अमकोच करंट इलॅक्ट्रीसिटी अमक्याच वॅल्यूचो जाय पडटा तितूंत तो झप्प करून वाडलो जाल्यार टिवीन स्पार्क जावंक शकता स्क्रिन पिड्ड्यार जाता ट्युबलायट म्हणा ट्युबलायट फुटूंक शकता बल्ब बल्बाचो तो फिलामेंट तुटता तर अशे जो प्रकार हे जे आसा पळय घरांत हाय वोल्टॅज तातूंत इलॅक्ट्रीक गॅजेट्स हांकां धोका तर हांकां आतां सांबाळपाचें कशें एक तर तांकां थ्री पीन प्लग आसा जे सॉकेटांत घालून दवरिल्ले आसता जर तमकां अंदाज आयलो की बाबा आतां हाय वोल्टॅज चान्सीस आसात आनी हाय वोल्टॅज केन्ना जाता जास्त करून इलॅक्ट्रीस लायटनींग जगलोवपाक लागलें गडगडपाक लागलें जाल्यार खांब्यांतल्यान म्हणा किंवा डायरेक्ट एंटीना आसात आतां डिश एंटीनातल्यान ही लायटनींग ओडली गेली वता आनी तातूंत घरांत घरांनी वायरींतल्यान येता तर एक म्हणजे तुमी थ्री पीन प्लग आसात ते काडून दवरात दुसरी गजाल म्हणजे अर्थींग जी दितात बिल्डींगेंत रावतात जाल्यार बिल्डींगेंत एक व्हडली लांबचे लांब एक लोखणाची सरी लायतात ताका लायटनींग कंडक्टर अशें म्हणटात तो जर सारको त्या बिल्डिंगेंत अरेंजमेंट केला जाल्यार जगलवले जाल्यार लायटनींग जाली जाल्यार तें सगळी अर्थींग जर परफॅक्ट आसलें जाल्यार घरच्या खंयच्याच वस्तूक माल पडूंक शकना दुसरी घरांत एमसील आसा एमसील ती आतां वायरींतल्यान जर हाय वोल्टॅज येता जाल्यार एमसील न्हू घरांतल्यान इलॅकट्रिक मिटर आसा तातूंतल्यान ती इलॅक्ट्रिसीटी घरांत येता थंय जर एमसील म्हण हो प्रकार जर लायलो जाल्यार ती बंद करता थंयच्या थंयसरूच तो इलॅकट्रिक फ्लो बंद जाता आनी घरांतल्यो सगळ्यो ज्यो वस्तू ज्यो आसात त्यो आमकां वांचोवपाक मदत जाता तर ही काळजी आमी घेवची पडटा